सुगारनि मुलियाखौ आंनो साहा दखानावहाय बे बेंदोंखौ लाबोनानैहाय बे आंनो माबा आं जिरायनाय खाथियावहाय गादाब्लेनानै अबे सुगार हामा बेलाय बे हामथारो हामाब्ला आंनि सालाया हास'है हास'है हामाब्ला बेदि बायदि बाथ्रा बुंदोंमोन ओमफ्राय आं बे मानसिखौ आं नायगिरफिनदोंमोन आं मोजाङैनो आं साहा होनायजों आं बेखौ थाल खालामनो हायासै ओमफ्राय आं सोंफिनो आं आं हाथायाव नायगिरदोंमोन मानसियाखौनो आं नुआसै दिनै दिनैसिम आं नुआखै आं फोरोंजाफिननायमोन ड'क्टारफोरनावब्ला मेरला मोनो सुगारनि मुलिया खिन्थु गामियावहाय मोना आरोखि खिन्थु बे मोजां खामोन आंनो खिन्थानाया आं गोसोआव लानो हायाखै आंहा साहा दखान होदोंमोनना बेवहायनो बियो गारदाब्लेनानै होफैदों आरोखि अबे मानसि उम दाने मेरला मानसिनि सुगार खोनायो आं आं मेरला आं बे बेखौ आं सोंफिननो आं गोसोमोन ना जानांगौमोन ना फुननांगौमोन आं मिथिले आरोखि आं नायगिरफिनदोंमोन सफ्थासेनि माबायाव आं सोलोंनानै लागौमोन आरोखि ओमफ्राय नंगौना नङा आं सोलोंनो नागिरदोंमोन नंथारगौ होननानै बियो समाय लादों आरोखि गिदिर गिदिरनो बेबायदि नायगिरफिनब्लाबो मोनासै मानसिखौनो मा जाथिनिमोनथाय मानसिया बावबाय गावलाय आंखौ सिनायो आरोखि ओमफ्राय आं सिनायबाङा मानसिखौनो आंखौ सिनायनानै बिराद मोजां मोनदों बियो ओमफ्राय आंनो खिथाफैदोंमोन फोरोंफैदोंमोन आंखौ केन्सार बेमार लाब्लाबो मा बेमार लाब्लाबो आं गोरोंजोब मानसिफोरनिफ्राय आं सोलोंजोबनाय जादों आरो बे आखिर हासुब्ला आलौनायखौबो आं गोरों बेखौबो आं मालायफोरनिफ्राय आं सोलोंदों बे बुदला बुदलिखौबो गाथसिन आं गोरोंजोब बेखौ देनानैहाय फुनोब्ला बे सेमखाङो मेरला गोरोंसै आं बे ओमफ्राय आमाइनिबो गोरों आं बिराद मा मा गोरों जनदिसनिबो गोरों माबानि केन्सारनि गोरों ओमफ्राय ड'क्टरफोरनि हाखाया केन्साराखौथ' जि बेखौ फुनब्लानो दिनै जादोंब्ला बेनो हामहैखायो दाने बयनावबो जासै सुगारा सुगारने सुगारा बयनावबो जासैथ' बयनावबो दंजोबो सुगारा बेखौनो सोलोंनो सेसथा होनायसै र' बावले सोलोंनायसै जों